हेल्ल' अ नों सोरमोन अ मैगं बेफारि अ दङ दंनायालाय दुइ बिगासो दङ नोंबा मा मा मैगं लांगोन लाफा दङ लाइ दङ आरो फालें दङ आरो बेनिफ्राय बै माबाबो दङ खुथ्रा मैगंफोरबो खाजागोन आरो नोंलाय बेसे होगोन दामखौलाय

सात थाखायै अ नोंबो जानांगोनबो जानायालाय आंबो आरो खमद्रायाव हरबा दिग्दार जागोन ना दे मिलायनानै मिलायनानैफोर लांफैदो अ बाहाय बाहाय लांनो हागोन दे

अ आंबो खानानै बुथुम नांगोन ना

दे दे होनबालाय नोङो बिसथासो लांनो हागोन अ जागोन बारा जाबांलियाबोना दा टाइम माबाबाय अ अ अ बेखौबो हरनोसै आरो दुन्दियाबो हरनोसै दुन्दियाफोरखौबो हरनोसै बाहाय अ आङो फुनांगोन हानांगोन आरो मुथा खानांगोन दासो जाहांदों नालाय ए दिग्दार जायो आंबो हारसिंजों नोंबो थांनानै हाथा खिथा खालामहैथां अ अ बिदिनो खालामनांसिगोन आंबो दा थांनानै माबा बारियाव नायनानै हानोसै खानोसै खानानै मुथा बानायनांगोन ना होनबासो जाहैगोन ना

जागोन दे होनबालाय

बिदिनो माबानानै बुथुम बुथि खानोसै

अ होनबासो नाङोबा मैगंफ्राबो आरो फाननो हायाबा आंनिबो लस जागोन ना अ नोंनिबो लस जायो आरो आंबो हरनाया बोरैबा मोनो नाङाबा दे बिदिनो लासै लासै मावहैनोसै खाहैनोसै खानानै बुथुमना दोननोसै

अ दोनथ'दो होनबालाय दे जाबाय